आङो दंलै ओरैनो गोदाव सोराव न'वाव जिरायनानै गै गैथ'थारा दा थाबायनोबो सोलाबथ'थ्राखै बाजार बाजार गिदिङाखै नामा मायआथ' दा मागो बायाबालाय बहा फानबावनोलै ओरैनो बै दुमनिफोरखौ खबर लादोंना अ आरो निकाशि आंनोथ' दा दा माघोनि उनावसो फाननो हागोन फनसाच साथि मनसोखौ दाथ' बाख्रि दांला ना एसे बारायोबो नामाब्रा गेरेन्थिया मागोनि उनावबोथ' गेरेन्थि होनो हाया बा माबाजोंसो जागोनथ' समयसाजों गयआ दंथ'वो गयाबोथ' दा बेफार जाथ'वाखैना मा दाम मोनो दामा मायो दा बेफारिबो फैथ' थाराखैलै थांनायाव फनसाच हाजाराव फानदोंमोन फान्नायालाय ओइबार एसे बांसिन मोनगोन नामा ओरै सानदों आरो ओ होमबा सान्नैसो थानानै खबर लाजागोन दे अ दे दे जागोन दे दे दोनथ'दो होमबालाय